रोज़गार की बात करें तो हमारे क्षेत्र के युवाओं को रोज़गार के लिए बहुत चुनौतियों का सामना करना पड़ता है क्या है हमारे यहाँ रोज़गार आते हैं पर वो सीमित आते हैं और हमारे जो लोग हैं वो ज़्यादा हैं तो इसके लिए जो लोग कम सीट रहती हैं तो जो लोग नहीं चयनी चयनित हो पाते हैं तो वो डीमोटिवेट हो जाते हैं इसके लिए सरकार को ध्यान देना चाहिए कि नियमित नियमित रोज़गार निकालने चाहिए हर साल रोज़गार निकालना चाहिए और उनका परिणाम और जॉइनिंग ये भी समय पर कराना चाहिए क्या होता है कि रिज परिणाम तो आ जाता है पर युवा युवा अपने जॉइनिंग के इंतजार में उनकी उम्र काफ़ी निकल जाती है और निरंतर एक निरंतर परेशानी होती है इसमें भी उनका जी उनका उम्र काफ़ी बढ़ जाती है पाँच पाँच साल का फ़र्क पड़ जाता है तो इस चीज़ में सरकार को थोड़ा ध्यान रखना चाहिए धन्यवाद